हिंदी भाषा भारत की आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त करने वाली भाषा है जबकि अंग्रेज़ी भी एक आधिकारिक भाषा ही है लेकिन भारत में हिंदी भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है आज भारत के बडे़ बडे़ दफ़्तरों में भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है और साथ में अंग्रेज़ी भाषा का भी क्योंकि आज के युग में अंग्रेज़ी भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा है और यह भाषा हर जगह पे प्रचलन में है भारत की आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी भी है लेकिन भारत में अनेक राज्यों में राज्यों की अपनी एक आधिकारिक भाषा है जैसे हिंदी तमिल तेलुगु बंगाली गुजराती इन भाषाओं का उपयोग उनके ही सरकारी दफ़्तरों शिक्षा संचालन में भी होता है अंग्रेज़ी भाषा भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है